हँ हेलो कहाँ सँ बोलै छियै कहाँ सँ बोलै छियै हमे मधेपुरासँ बोलै छियै

हँ रोड रोड एम्हुरका बहुत बढ़िऑं रोड छै

हँ इधर बनल छै रोड आओर बढ़िऑं बनल छै बीच बीचमे गरबराइलो छै रोड आओर टंकी तंकी लागल छै

लाइन देतै ने बढ़िऑंसँ लाइन यहाँपर ठीक छै कटै जादा कनी बहुत जादा कटै छै तैयो ठीक छै लाइन लाइन आधा घण्टा रहै छै जाइ छै फेर एक घण्टा पर आबै छै

हँ इसकुल बढ़िऑं छै इसकुल छै बड़ बढ़िऑं छै पढ़ाइ लिखाइ सब अच्छा छै इसकुलमे सब बढ़ियाँ पढ़ै लिखै छै हँ बाहरसँ टीचर सब बढ़िऑं बढ़िऑं अच्छा अच्छा पढ़ा रहल छै ठीक छियै ने हँ अच्छा भए रहल छै खूब बढ़िऑं ठीक छै ठीक छै आबि जेबै घुमै लए हँ घूमे मे तऽ नीके लागै छै हमरा हम तऽ घुमबे करबै